खोनादोंना आङो फंनैसो ओइ बाथौ मन्दिराव थांनायनि हमफरके एसे बुंनो सानदोङो दा जोङो बाथौ मन्दिरआव जैदिना थांगोन बेवहाय जोङो एसेब्लाबो जोङो धोरोमनि खोथा मिथिनो थाखैसो जोङो थांनांगौ दा बेवहाय धोरोमनि माखासे गियाननि गोथौ गोथौ बानिफोरखौ जोङो बुजिनानै लानो हायो बेवहाय धर्म जाजगफोरा फैगोन आरो बेवहाय बिदिनो इसोरनि बागौ बोराइ बाथौ इसोरनि बागै गोबां गियाननि गोथौ गोथौ बानिफोरखौ जोंनि बोसोनगिरि एडभाइस एडभाइजार गियाननि गेदेमाफोरा बेफोर सैथोनि खोथा दा बेवहाय जों गोबां बेनिफ्राय जोङो बुजिनो हागोन दा बेखायनो इसोरनि खोथा मिथिनो मोननायाव जोंहा गोजोननाय थायो आरो इसोरनि खोथाफोरखौ जों खोनासंनांगौ जोङो न' सिङाव थाबाय थाब्लाल' जाया जोङो गावनि मावनाय दांनायजों लोगोसे जोङो धर्मनि फोथारावबो समखौ लानानै सम मथे जोङो एसेब्लाबो सम दान होनो हानांगौ इसोरनि मुङाव अब्लासो जोङो जेरावबो जेथिंबो इसोरनि अननायजों सोरखिनो हायो दा बेखौ मिथिना थारै जोङो इसोरनि गोथार मत मन्दिरफ्राव दर्शन जानांगौ दा दर्शन जानांगौब्ला जों गावबा गावनि न'खरनि खामानिखौनो मुखुब जानानै थाबाय थायोब्ला बेवहाय जोङो खामानिजोंनो गेब्ले गेथे जानानै थानानै आन्दायनो गोनां जायो जे संसाराव मा जादों जों बुजिमोना बेखायनो जोङो सम सम बोराइ बाथौ इसोरनि मन्दिराव जोङो थांनांगौ बेखि बेनि थाखाय आङो रिकुइस्ट खालामबाय दै दा गोजोननाय थाबाय थांनांगोन बाथौ मन्दिराव बिनि थाखै आङो आसा थिबाय गोजोन्थों